जहाँकि हमे जानै छियै कि किसान सभ आये दिन सुनै छी कि किसान रऽ फसल नहि होलै बढ़िआँ किसान किसान नहि होलै फसल बढ़िआँ कर्जा लेकरके बिचौलिया लोकसँ कर्जा ले करके साहुकार लोकसँ कर्जा लेकरके पैसा खेती करै छै ओकरा बाद अथि फसल बढ़िआँ नहि होलै आओर इस मण्डीमे दाम बढ़िआँ नहि मिललै तऽ उसी उसी हीमे आत्महत्या करि लै छै आत्महत्या करि छिकै आये दिन हमे ई सभ खबर अखबार पेपरपर छिकै टी टिभियोपर देखै छिकै कि ई सभ आय छिकै अखबारमे कि आत्महत्या करिले तऽ ई सभ रोकथाम करै ले हमे चाहै छियै की कि ई सभपर सरकार ध्यान देले चाही आधुनिक टेक्नोलॉजी लायल जाइ जकरा कारण जकरा कारण कि आधुनिक टेक्नोलॉजी रहितै तऽ आब पहिलका उपचार होइ छै उ कैसे करल जेतै एकरा सबके बारेमे जानकारी देबै इहे सब आगेके रूचि होइ छै आब पहिलका उपचार होइ छै उ कैसे करल जेतै एकरा सबके बारेमे जानकारी देबै इहे सब आगेके रूचि होइ छै आब पहिलका उपचार होइ छै उ कैसे करल जेतै एकरा सबके बारेमे जानकारी देबै इहे सब आगेके रूचि होइ छै आब पहिलका उपचार होइ छै उ कैसे करल जेतै एकरा सबके बारेमे जानकारी देबै इहे सब आगेके रूचि होइ छै फसल जैसे कि पानि बरसा बरसापर बहुत सारा किसान बरसापर आसारित रहै छै यदि सरकार चाहै तऽ अय सभ रऽ रऽ टेक्नोलॉजी लाइतो कनिटा कनिटा फण्ड उन्ड दैतौ फण्ड उन्ड देतौ ओकरा बाद बढ़िआँसँ फण्ड उन्ड देतौ तऽ किसानो किसानो रऽ परिवार लोग गुरु तरक्की करतै विकसित होतै डेवलप्ड होतै विकसित ओकरा बाद ओकरा बाद तऽ ई सभ रऽ समस्या नहि एतै कि आत्महत्या ई सभ नहि करतै किसान सेमी टेक्नोलॉजी आबि जेतै तऽ ओकरा खेती करै लऽ चाहै छै थ्रेसर मशीन छलौ टैक्टर छिकऽ ई सभ चीज किसान रऽ किसान रऽ मदद कऽ सरकार सोचऽ ले चाहै यदि चाहै तो काहेकि किसान आये दिन आयमे हमेसनी फसलेपर आधारित छिकै फसले पर जियै छिकै खान फसल ई फसल गेहूँ छिकै फसल चावल छिकै मक्का छिकै सभ फसल सभ फसल थोड़ा कनिटा कनिटा सरकार सोचल जाइ ई सभ चीजपर मदति आदि करतै तऽ बढ़िआँ रहितै ई सभ आत्महत्या ई सभ नहि होतै